कम्प्युटर ऑपरेटर ऑफिस मैनेजर आईटी सेक्टर प्राइवेट कुरिअर पार्सल आदिमे बहुत नौकरी भेटैत अछि एकर बाद भारतक युवा मात्र टकाक उपार्जनके लेल सोचैत छथि करैत छथि एहिमे हुनक युट्युबमे काम करै छथि मीडिआमे काम करै छथि ट्रेवलरके काज करै छथि गाइडके काज करै छथि

बैच मैनजेरके काज करै छथि बैच कोर्डिनेटरके काज करै छथि कम्प्युटर से रिलेटेड वेव डिजाइनिंगके काज करै छथि